जय झूलेलाल जय एजेंसी मूंखे हिकु गाॾी बुक करणी आहे चइनि माण्हुनि जे लाइ त मूंखे पणीअ जे लाइ गाॾी खपे चार माण्हू बुक करणा आहिनि चईनि माण्हुनि जे प्लेस जे लाइक़ु हिकु नंढी गाॾी खपे त मूंखे वञिणो हुओ सिद्धिविनायक मंदरु पर हिकु ॻाल्हि ॿुधो सिद्धिविनायक खां पोइ अॻियां हिकु मंदर ॿियों बि आए ऐं हुनखां पोइ थोरो जुहु चौपाटी तां बि घुमी करे ईंदासीं त मूंखे इहो इंक्वायरी करणी आहे मूंखे पुछिणो आहे तव्हांखां की एसी गाॾी या नॉन एसी गाॾी कहिड़ी गाॾी में खाली आहे मूंखे घणो करे एसीअ वारी गाॾी खपे छो जो मुंहिंजी मम्मी खे थोरो प्रॉब्लम आहे त हिनजे करे एसी वारी गाॾी बुक करणी आहे पर सॼो मूंखे चङी तरह ॿुधाइजो पैसा छो जो मूंखे अॻियां टे जॻहियूं ॿियूं बि घुमण जे लाइ वञिणो आहे जीअं सिद्धिविनायक खां पोइ अॻियां हिकु मंदरु वरी हुनखां पोइ जुहु चौपाटी ते पोइ रिटन घरु ईंदासीं वापसि त हुन हिसाबु सां तव्हां मूंखे अघु ॿुधायो पर अघु वधीक न अच्छा ॿुधायो घणो तव्हां चओ था न पर हीउ त तव्हां जामु तव्हां चओ थोरो घटि करिणो पवंदो छो जो चङो अघु आहे इहो त अच्छा ठीकु आहे एतिरो इहो अघु सही आहे ओके पर टाइम ते पहुची वञिजो अठ वजे मुंहिंजे घर ताईं हेठा गाॾी बीठी हुजे ओके चङो जय झूलेलाल